जी सर नमस्ते सर और कैसे हैं

और बच्चे सब ठीक ठाक

हमारा भी ठीक है सब ठीक ठाक है और कैसे याद किया अच्छा ठीक है खाने पीने वाला हमारे होटल में है चिकेन बिरयानी जो जो तुमको अच्छा लगे वो मिलेगा

रेट चिकेन बिरयानी की डेढ़ सौ की है प्लेट

और साफ सफाई हमारे इसमें रहती है

बहुत अच्छा रेस्टूरेंट है बहुत अच्छे काम करते हैं हमारे अपने बहुत साफ सफाई रखते हैं अरे कई बहुत आइटम मिलेंगे हमारे होटल में हमारे होटल में बहुत ऐसा मिलेंगे

जो खाना चाहो सो मिलेगा

रोटी दो रुपये रोटी चल रही

सादी वाली तंदूरी वाली महँगी है थोड़ा

चिकन बिरयानी का मिलेगा

और कभी आओगे फिर होटल में कब आओगे हमारे होटल में यहाँ जो चाहोगे वो मिलेगा सब फर्स्ट क्लास सब चीज मिले